बाइक के केना देखभाल करब हम बाइक के सबसॅं पहिने तऽ हमरा सबके विश्वकर्मा भगवान मानै छियै जे भी चीज़ छै ओकरा हमसब पूजा करै छियै ओकरा सबसे पहिने बाइक के हमसब पोंछ पाछ करि के पहिने झारि के तब धो के तब बाइक के चल चलबे लए गेलहुॅं लम्बा सफ़रमे गेलहुॅं फेर एलहुॅं घर तब तऽ फेर जाके फेर ओकरा साफ़ सुथरा करि के राखलहुॅं फेर कभी कभी गेलहुॅं गाड़ी सबसे पहिने सीख़य लए गेलहुॅं तऽ चोट लगल दू तीन बेर हमरा एहि गाड़ी सीखनाइ सबके बहुत ज़रूरी छै कियाकि जे कहीं भी लोक के ज़रूरी परि सकै छै केकरा कखनी भाय बाप नहि छै जेना लड़कीके तऽ अवश्य आना चाही लेकिन मौक़ा नहि मिलै छै घर परिवारसॅं तऽ नहिए देल मौक़ा मिलै छै चोराइयो के सीखनाइ ज़रूरी भए जाइ छै इच्छा सबके होइ छै सब किछु करैक जे आदमी गाड़ी सीख़य कतौ जा सकय अपन इच्छा आदमी कतय गाड़ी चलबय लए छोट भाय छै जेकि गाड़ी सबके सीखा दै छै बड़ भाय तऽ नहिए दै छै चलबय लए गिर जेतै परि जेतै तऽ गेलहुॅं एक दिना गाड़ी चलबय लए बहुत लम्बा नुका कऽ गेलहुॅं निकैल एक बेर आगूँ मे कोई आयल गाड़ी रोकने रहय गाड़ी रोकबै के बढ़िऑंसॅं तऽ आबैत नहि रहय फेर से कनि मनी छोट भाय बैठल रहय सीखैलक जखन गाड़ी चलबय लए सीख गेलहुॅं बहुत बढ़िऑं लगल गाड़ी चलबयमे लेकिन गाड़ीके भी देखभाल करनाइ चाही आगेमे आदमी कोई एलै एहि लए आदमी के सामने वला के भी ध्यान रखना चाही अपन ध्यानके साथ साथ आदमीके बाइक चलबय के समय हेलमेट भी पहनना चाही हेलमेट कियाकि जे अपन देखभाल करे के बाद सबसे पहिने अपन देखभाल जे नहि करतै तऽ आगे वला के देखभाल नहि करि सकै छै ओहि के कारण आदमी फेर गाड़ी चला के आबूँ फेर गाड़ी के साफ़ सुथरा भी करनाइ बहुत ज़रूरी छै कियाकि जे जे चीज़ के हम उपयोग करै छियै ओकरा साफ़ करनाइ सबसे महत्वपूर्ण छै वैसे भी गाड़ी के साफ़ सुथरा करि के फेर ओकरा अहाँ राखि दियौ फेर जेना जाइ छियै काम पर फेर जाउ फेर चलाबू फेर साफ़ सुथरा करिके राखि दियौ सबसे पहिने बाइक के एनाइ सब लड़की के एनाइ बहुत ही ज़रूरी छै लेकिन अधिकतर परिवार के नहि मानै छै लड़की गाड़ी नहि चलाबै लेकिन आना चाही सबके